ہمارے پریوار میں ہمارے علاقے میں ہر چیز جو آتی ہے ہمارے ہر چیز باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے لباس کپڑے کھانا بولنا ہر چیز ہمارے پچھلے زمانے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے ہم اس کو ہی فالو کرتے ہیں اور آگے تک بھی لے کر ہی جائیں گے ہمارے کپڑوں میں ہمارے پہلے سے ہی برقعے سوٹ سلوار ڈوپٹے پہنے جاتے ہیں اور ہم بھی اور ہم سب بھی یہی چیز کو اوڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں پر میٹ وغیرہ زیادے کھایا جاتا ہے اور ہم بھی وہی چیز کھاتے ہیں اور سب یہ چیز ہمارے لیے بہت اچھی بھی ہے ہمیں برقعہ جو پہنتے ہیں ہم پورے ڈھکے رہتے ہیں یہ چیز ہماری لڑکیوں کے لیے کافی زیادے اچھی ہیں اس سے لڑکیاں سیو رہتی ہیں کہیں بھی جاتی ہیں تو کسی پر ڈیپنڈ نہیں رہتی اپنا اکیلے کہیں بھی جا سکتی ہیں یہ چیز روایتی چیزیں بہت زیادے اچھی ہوتی ہیں اور میں ہمیں ان چیزوں کو فالو بھی کرنا چاہیے